देखिऔ अपन घरकेँ आसपास साफ सुथड़ा रहबाक चाही एहि वास्ते ई सबके ध्यान रहय जहाँ तक व्यक्तिगत हमर बात अछि हम तऽ ई बात जरूर चाहै छी जे स्वक्ष ता जे छै से जिन्दगीके लिए बहुत महत्वपुर्ण अथी छै आओर ओहि वास्ते हमरा रोड पर झाड़ू लगेबाक आवश्यकता पड़ैेया तऽ ओहो हम करै छी जङ्गल झाड़ काटबाक रहैया तऽ ओहो हम करैमे कनिओटा हमरा सङ्कोच नहि होइया आओर स्वक्ष कोना रहय हमर वातावरण कोना अथी करी से हमरा अपनो चेस्टा रहैया आ लोकोके हम चाहै छियै जे नहि स्वक्ष रखैत अपना घरके आसपास कनिटा सफाई रहै तै वास्ते बुझिऔ लोककेँ ई बात कहै छियै जे नहि साफ सुथड़ा जगह पर लक्ष्मीके वास होइ छै आ बुझू जे साफ सुथड़ा जगह मे जे ताहि लऽ कऽ करी ई सभक कर्तव्य छी आ हमसभ साफ सुथड़ा करी इएह ओहि साथ अपना तऽ हम करिते छी